सो हांवेन खूब बूक रीड केल्यात खूब पुस्तकां वाचल्यात आनी तातूंतलो एक पुस्तक म्हाका म्हाका सद्दा डे सद्दा दिसान दीस म्हाका हेल्पफूल गरजेक पडटा म्हणटा तो एटॉमीक हॅबिट्स हो बूक म्हाका खूब गरजेन पडला आनी त्या बुकान जो एटॉमीक हॅबिट्स हो बूक आसा न्हू त्या बुकान ते तुका सांगता जशे तूं आपलो एक एक मिनट एक एक सेकेंड मायन्यूट बारीक बारीक सेकेंड तूं कसो तूं तूं ताचो कसो उपेग करपाक शकता एक एक सेकेंड वेस्ट कसो करप न्हू तर तो कसो तो वापरप वापरपाक शकता तशेंच जेन्ना जे त्या दिसाच्यान हांवेन बूक वाचलो पय तो त्या दिसाच्यान म्हाजी जिवितूत चेंज जाले सामके लायक आतां आतां समज आनी त्या पुस्तकान तुका फकत इतकें सांगूं ना की अशें करात वा तशें करात वेळ वा वेळ वागडाय नाकात ते सांगलात बट तेजे भायर एग्जॅम्पल्स दिल्या देख दिल्या की तुका एक मनीस असो असो करतालो तेज्या वांगडा अशें अशें जालें आनी तातूंतल्यान आमकां सी सीख मेळटा की आमी बी तशें करप न्हू आमी किदें करप कितें बरें किदें वायट तें आमकां जाणून घेवपाक मेळटा ह्या एटॉमीक हॅबिट्स बुकां वयल्यान आनी जितले तूं जितलो पुस्तक वाचतलो न्हू तितली तुजी इंग्लीश वा कोंकणी कोंकणी बूक वाचता जाल्यार तुजी कोंकणी बरी जातली उलोवप इंग्लीश बूक वाचता जाल्यार इंग्लीश बरें जातलें उलोवप एक तुजें उलोव उलोवपाची स्किल्स खूब वाडयता तुका कॉनफ आत्मविश्वास हाडटा तुजे भितर आनी तूं कोणाक भियेनासतना उलोवपाक शकता आनी हय हांवेन म्हजो वाचपाचो क्लब म्हजे कॉलेजीन जॉयन केला आनी हय तो खूब बऱ्याक पडटा जितकें तूं वाचतलें न्हू तितकें तुकाच बरें तुजी मन बी शांत उरता जशें तें तें तुजें मन जेन्ना वाचता पय तेन्ना तें माकड्या भशेन हांगा ते उडी मारिना ते एकूच जाग्यार स्थीर उरता आनी तूं तुजें जेन्ना दुसरें गरजेचें काम करता तेन्ना बी तुका बरें पडटा तुजें फूल कॉन्सट्रेशन एक कामाचेर उरतना की हेजेर तेजेर तेजेर हेजेर तशें जायना